सुपौल जिलाके तापमान या जलवायु जे छै से ओकरा सामान्य कहि सकैत छी जे अन्य जगह जगह छै जेना बिहारमे भेलय गया छै गयामे सर्वाधिक तापमान रहैत छै तऽ एहन जे छै से एतय नहि रहैत छै एतय जे छै से सामान्य जे छै सामान्य जेना तापमान रहैत छै वर्षा भी जे छै से एतए सामान्य होइत छै मौसम भी एतय सामान्य रहैत छै लेकिन जे छै से ई सुपौल जिला जे छै से कोसी नदीके जे छै से तट पर जे छै से छै ताहि दुआरे एकरा एकर जे भूमि छै वएह जे छै ओहिमे भूमिमे जे छै से से बेसी जे छै से दलदली छै ताहि लए कऽ एतय जे छै से तीनसँ चारि मंजिला जे छै से मकानसँ जादा एतय बनबयके जे छै से ऑर्डर नहि मिलैत छै तऽ एतए जे छै से अनुमति नहि रहैत छै ओहि लएकऽ जे दलदलीवला इलाका छै ट्रेनो सबके स्पीड प्रायः एहन देखल जाइत छै जे एतय कहलक जे साठिसँ जादा जे छै से अहाँ नहि चला सकैत छी जहाँ तक जे छै से मतलब कोसीके इलाका से जे छै से नहि गुजरि जाइ यऽ ट्रेन एहि लए कऽ दलदलीके कारण से जे छै से एहिमे पटरीके धँसयके से जे छै से रहै छै तऽ कुल मिलाकऽ जलवायु जे छै से मानव जीवनके लेल जे छै से ठीक ठाक एतय छै लेकिन बहुत नहि जे छै से गर्मी एतए परै छै बहुत एतए ठण्डा पड़ै छै मध्यमे रहै छै समशीतोष्ण जे छै से आ जे वातावरण होइ छै ओ वातावरण तऽ नहि तऽ लेकिन बहुत बेचैन करै वाला गर्मीयो नहि छै आ नहि बहुत जे छै से बेचैन करयवला जाड़ रहैत छै कुलमिलाकऽ जे छै से सामान्य जन जीवन एतए जे छै से सामान्य ठीक ठाक रहै वाला जे छै से एतए जलवायु छै